प्रणाम मैडम की हाल चाल यऽ ठीक यऽ हँ हँ गाँम घरके हाल ठीक ठाक छै

नया बात सब ठीक छै नहि कहाँ मिलैत छै नहि कोनो योजनाके लाभ नहि मिलैत छै आब देखियौ ई केना होयतै हमरा सबके कोइ पता नहि नहि हमरा सबकेँ पते नहि छै तऽ

अच्छा तऽ ओ हँ अच्छा तऽ ई की कहैत छै अहाँ सब अयबै तऽ हम बतेबै तब ने आदमीकेँ कथा करबै हँ किछु नहि मिल रहल छै एखनि तक नहि भेलै हँ

अच्छा बिजली हमरा सबकेँ देखियौ बात एक छै कि से पढ़ल लीखल लोक नहि छियै आ दोसर कि हमसब किसान लोक छियै जल्दी बुझैत नहि छियै मुर्ख लोक छियै ताहिके लिए बुझैत नहि छियै लोक बुझाबैत छै तखनिये बुझैत छियै अच्छा अच्छा ओहिमे की की मिलतै अच्छा

हँ हँ अच्छा हँ तऽ कार्ड बनेबै हँ ठीके हँ ठीक छै